हमारे गाँव में सरकार के साशनों में बहुत ज़्यादा उन्नती हुई है लेकिन कमियां भी बहुत ज़्यादा है जैसे कि हमारे गाँव में जब भी कोई मतलब बीमार पड़ता है बीमार पड़ता है उसको मतलब हम इलाज करने के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता है हमारे गाँव में ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छे वाले इलाज क्षेत्र नहीं है तो इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे गाँव में अगर ज़्यादा अच्छे वाले जो मेडिकल अगर होते तो अच्छा होता और कभी कभी हमारे गाँव में जो अपराध वो बहुत बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं लेकिन हमारे गाँव में सुरक्षा का जो साशन है वो बहुत ही कम है जिसकी वजह से महिलाओं और कुछ लोगों की चोरी बहुत ज़्यादा होती रहती है इसीलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि आप यदि अगर और थोड़ा सुरक्षा ज़यादा आगे मतलब और उन्नत करना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और कभी कभी मतलब ये होता है हमारे गाँव में बहुत सारे जो खनिज पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उन सब को हमारे मतलब कुछ कोई कोई बाहर आ कर वो सब को ले कर ले जाते हैं मतलब चोरी कर के ले कर जा जाते हैं लेकिन वो तो सब मतलब सरकार के पदार्थ थे हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं लेकिन उनको हम कुछ नहीं बता सकते तो इसी लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप इन विषय पर ध्यान देना चाहेंगे तो ये आप के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा